असां जॾहिं पहिरियों पिच्चर ठाहिणु शुरू कंदा आहियूं त सभिनीअ खां पहिरीं असांजो जेको ॾुखियो हूंदो आहे उहो हूंदो आहे चहिरे खे सही शेप ॾियणु छो की सभिनी खां वधीक असांजो जेकी मिस्टेक थींदी आहे उहा थींदी आहे चहिरे खे हिकिड़ो जेको असां झूलेलाल जी जीअं ठाहियूं था पिया मूर्ति असां त उन्हीअ में छा हूंदो आहे की उन्हनि जो फ़ेस सभिनि खां वधीक मेटर कंदो आहे उन खां पोइ उन्हनि जा हथ आहिनि शरीरु आहे जेके पाण झूलेलाल वेठलु आहिनि उन्हनि खे ठाहिणो आहे उन खां पोइ उन्हनि जो मुकुटु ॾिसणु गुल जो गुलु कमल जो गुलु जेको हूंदो आहे उन खे ध्यानु ॾियणु उन्हनि छा छा पातो तयं इन्हीअ खे ॾिसणु जीअं गले में हारु पातो तयं हथनि में उंगलियुनि में मुंडी पाती अथनि हथ में कंगण पाता अथनि उन्हीअ खां पोइ उन वस्त्र पाता अथनि वस्त्र कहिड़े रंग जा आहिनि इहे बि ॾिसणु पवंदो आहे की उन्हनि जा पीलो रंगु ॾियणो आहे या गेरुओ रंगु ॾियणो आहे असांखे हरु हिकु रंग ते ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे उन्हीखां पोइ जेकी बि पिच्चर असां भरियूं था पिया उन में हिकिड़ो सुठो कलर अचे जेके अखियुनि खे बि भाए और ॿिया अगरि माण्हू असांजा ॾिसनि था उहा पिच्चर त उहे बि सुठो लॻणु खपे ॿियनि खे बि ग़ल्तियूं त थींदियूं आहिनि लेकिन धीरे धीरे असां उन ग़ल्तियुनि खे मिटारे करे बि सही करे सघऊं था पिया जीअं अगरि पेंसिल सां रॿड़ु ठाहियूं था पिया त पेंसिल सां ठाहिण सां सभिनी खां पहिरियों त असां पेंसिल खां ई रंगु ठाहींदा आहियूं मतिलबु जेको बि शरीर में शेप ॾींदा आहियूं या असां मेहंदी बि सिखऊं था पिया त पहिले पेंसिल खां ई हूंदो आहे की ड्रॉइंग कयूं पेंसिल सां ठाहिण सां इहो हूंदो आहे घट में घटि कोई ग़ल्ती थिए थी पई त उनसां रॿड़ खां मिटारे सघऊं पिया उनखां पोइ असां कोई रंगु ॾींदा आहियूं त ज्यादा बहितरु आहे की ग़ल्तियूं करे करे बि सिखऊं था पिया बाक़ी रही दिक़त त दिक़त त ईंदी ही आहे